जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु हिते असां हिन सेवा जे लाइ ई वेठा आहियूं हा स्वास्थ्य बीमो कराइणो अथव त हींअर मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि हिकड़ ॾाढी मस्तु स्कीम आई अथव जीवन आरोग्य प्लान इहो ॾाढो सुठो प्लान अथव हाणे हिन प्लान जे बारे में पहिरीं मां तव्हांखे डिटेल ॿुधाए छॾियां बिल्कुलु बिल्कुलु त हिन प्लान में कीअं आहे भई तव्हां अन सॼी फ़ेमिलीअ जो वीमो सॼे कुटुंब जो वीमो कराए सघो था पर उनमें कीअं आहे ॿ स्कीमूं आहिनि हिकु कुटुंबु तव्हां ईअं ॾेखारियो भई तव्हां ऐं तव्हांजा माउ पीउ मतिलबु तव्हांजो ससि सहुरो ठीकु आहे ऐं ॿी स्कीम में अथव तव्हां ऐं तव्हांजा ॿार बसि तव्हां वॾनि जो वीमो कराईंदा त उनमें जेको प्रीमियम जो जेको किस्त आहे उहा थोरी वधीक आहे ऐं नंढनि ॿारनि जो कराईंदा त उन हिसाब सां थोरी घटि आहे पर ही जेके जनरल बीमा थियनि था न जनरल वीमा थियनि था उनजे भेट में इहो जेको जीवन आरोग्य वीमो आहे हू ॾाढो सुठो अथव हींअर ॾाढो हली रहियो आहे इहो वीमो

बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु त तव्हां हिकु कमु कयो हुन फॉर्म ते तव्हांजो हिकु अंदाज़े ते फ़िगर ॿुधाए छॾिजो त तव्हां केतिरो भरे सघंदा त हुन हिसाब सां पाण मां तव्हांखे सलाह ॾींदसि पर इहो जेको प्रीमियम आहे हो ॾाढो सुठो अथव ऐं इनखां पोइ हाणे ॿियो जीअं कोरोना हुयो त कोरोना जे टाइम ते ॾाढी हालति ख़राबु हुई माण्हुनि जी हॉस्पीटल में जॻहियूं न पियूं मिलनि ऐं इनखां पोइ पैसनि जी बि ॾाढी पाण हुई धंधा हुआ कोन ऐं इंश्योरेंस कयलु हुजे त जी बिल्कुलु बिल्कुलु हीअ इनजे अंदरि जो ई आहे बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु इअ इनजे अंदरि ई थी वेंदो तव्हांजो वीमो त तव्हां छा कयो तव्हांजा जेके बि दस्तावेज़ आहिनि जेके जीअं मां तव्हांखे ॿुधायां आहिनि पहिरीं जेके खपनि फ़ोटो वग़ैरह कंहिंजो बि तव्हांखे इंश्योरेंस कराइणो आहे तव्हां हिकु दफ़ो घर में भैया खां ॻाल्हि कयो तव्हां डिसाइड कयो छा कंहिंजो वीमो कराइणो आहे पोइ तव्हां अॻिले दफ़े अचो त पना खणी बिल्कुलु

बिल्कुलु बिल्कुलु न न बिल्कुलु बिल्कुलु त मां तव्हांखे सॼो तव्हांजे नम्बर ते ई सभु दस्तावेज़नि जो जेको बि खपे पोइ मां तव्हांखे मैसेज करे थी छॾियां त सुभाणे पाण मिलूं था ठीकु आहे हा त